جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ میں اپنے فری وقت میں کیا کرنا پسند کرتی ہوں تو میں اپنے فری وقت میں کتابیں پڑھنا پسند کرتی ہوں کتابوں کتابیں پڑھنے پڑھنے سے ہمارا ہماری نالج بھی بڑھتی ہے اور ہمارے پڑھنے کا طریقہ بھی بہت صحیح ہو جاتا ہے ہمیں طریقہ بہت صحیح سے آنے لگتا ہے جیسے کہ میرے کچھ پسندیدہ کتاب ہیں جیسے کہ کولن ہوبر ہے ان کی ایک کتاب ہے اٹ اینجرٹ ایس یہ ایک بہت صحیح کتاب ہے اور بہت اچھی کتاب ہے اور پھر ہیں ہمارے دجوئے دتا ان کی بھی کتاب بہت صحیح ہے جیسے کہ دی گول آف مائی ڈریمس اس میں بہت سسپینس ہے مسٹری ہے سب کچھ بہت صحیح ہے اور اس کے بعد مجھے جو اور کچھ پسند ہے اپنے فری وقت میں کرنا وہ ہے ڈرامے دیکھنا ڈرامے دیکھنا مجھے بہت پسند ہے اور سب سے زیادہ تو پاکستانی ڈرامے دیکھنا زیادہ پسند ہے پاکستانی ڈراموں میں ہمیں حقیقت دکھایا جاتا ہے حقیقت بیاں کی جاتی ہے کہ اصل زندگی میں ہوتا کیا ہے جیسے عہد وفا عہد وفا میں چار دوستوں کی کہانی بتائی گئی ہے کہ وہ بہت اچھے دوست ہے انہوں نے اپنے زندگی میں کامیابی حاصل کی ہے لڑائیاں کی کامیابی کی طرف گئے اور بھی بہت سارے ڈرامے ہیں جو بہت ہی صحیح اور بہت ہی اچھے ہیں جو ہمیں سیکھ دیتی ہیں